हॅलो हय तुमी कोण आं हय हय हय हय सद्या आतां आमी फोंडा तालुका म्हणल्यार एक केरी आसा एक सावय आसा स्पायस प्लांटेशन सावय न्हय तें हय जें सावयकराचेंच सावयकर स्पा स्पायस पलांटेशन आतां ताका तें बीग बी म्हणून नांव दिलां हां हां आं तें बीग बी तें आसा न्हय तातूंत आतां सद्या तांच्यांनी स्टे केल्या दिसता रेसोर्ट कसो थंय स्विमींग पूल पार्टी ते बेचलर्स पार्टी कितेंय करपाक मेळटा तुमकां

हां ओ ओके ओके हय आर्ला आर्ला आर्ला स्पायस प्लांटेशन तोवूय आसा थंय तुमकां स्पेशेलीटी म्हणल्यार थंय एलीफंट्स आसा हत्ती सो हत्तीचेर बसून तुमकां थंय रायड मेळटा थंय बदकां पळोवपाक मेळटा आनी वेगवेगळीं कसलीं स्पायसीस आसा थंय बटरफ्लाय एक सेक म्हणजे फूल सेकटर असो बटरफ्लायांचोच थंय दवरला तेंच्यांनी आसता आसता आसता आसत थंय हय थंय टूर गायड आसता तुमकां आतां बीग बींत थंय म्हाका जेवणाचें इरेंजमेंट कितें आसा जाल्यार खबर ना बट आर्ला फार्मांत तुमकां जेवणाचें अरेंजमेंट सामकें टॉप क्लास करतात ते फूल बरें ऑथेंतीक गोवन फूड

आं ओके सो तुमी केन्ना येवपाचीं आं बरें हय हय हय हय हय हय हय बरें बरें